जों गोदो मा मा गेलेयोमोन जोङो गोदो दै बानाबा दैआव बाज्रुम बाज्रुम लाव खानाय खेला गेलेयोमोन जोङो आइदुरि फायदुरि गेलेयोमोन जोङो आरो अनेक बायदिसिना जों आमाय जुमाय गेलेयोमोन जोङो खारलायलायनाय होसोलायनाय गेलेयोमोन जों काबादि गेलेयोमोन जोङो आरो मार्ब'ल खेला गेलेयोमोन आरो आसानमानि जों खेला गेलेयोमोन गोदो आरो जों अनेक बायदिसिना गेलेयोमोन आरो सुदाम दानाय खेलाबो सुदामबो दानानै जों गेलेयोमोन ओंख्रि ओंखाम गेलेयोमोन जों गोदो जेबो जेबो गेलेयोमोन आरो अनेक हाग्रानि फिथाइ सामथय जों जायोमोन जोङो गोदो थब्ल' फिथाइ जायोमोन खान्थाल मुसि जायोमोन जों गोदो आरो खयथा आलु जायोमोन जों गोदो आरो

जेब्ला दै रानो अब्ला जों थ'ब्ल' बेदर गाग्रोमनानै जायोमोन खेस्र' बेदर जावनानै जायोमोन जों गोदो नाना नाथा बायदिसिना फिथाइ हाग्रानि फिथाइखौ जों जाजोबोमोन आरो दैनि फिथाइ हाग्रानि फिथाइ बेफोरखौ जानानैनो जोंनि देहाया थाजिम जायोमोन गेलेनो मानो बोलोगोरा जों जेखौबो हायोमोन जोंनाव लोमजानाय गैया साजानाय गैया जायोमोन आरो जों अनेक हाग्रानि फादुब फिथाइ जायोमोन सेलेखा फिथाइ जायोमोन बायदिसिना फिथाइ जों जाजोबोमोन दा जों जानायबायदि फिथाइखौ दानि गथ'फ्रा रावबो जाला आरो मिनथिलाबो जों हले गोदो जाजोबोमोन मा दं मा गैया फिथाइखौ जाजोबोमोन जोङो दैनि फिथाइ बोरिनि फिथाइ हाग्रानि फिथाइ गासैबो दंनायमायनि जाजोबोमोन जों